यारहं ॾिसम्बर ॿ हज़ार ॿावीह ॿारहं ॾिसम्बर ॿ हज़ार ॿावीह तेरहीं ॾिसम्बर ॿ हज़ार ॿावीह चौॾहं ॾिसम्बर ॿ हज़ार ॿावीह पंद्रहं ॾिसम्बर ॿ हज़ार ॿावीह